मां वयल मार्च जे महीने में पीजन कंपनीअ जी टिनि चूल्हनि वारी गैस बुक कई ऐं मूंखे ॿिए ॾींहं ते हूअ पहुची वई मार्च खां वठी जून थी वियो मूंखे हिन प्रोडक्ट सां कोई बि तकलीफ़ कोन्हे पर सभिनी प्रकारनि जूं मूंखे मददु ई थी थिए सुबुह जो जॾहिं मूंखे तकड़ि तकड़ि हूंदी आहे त मां टे इ चूल्हा ॿारे उन सां आसानीअ सां पंहिंजो खाधो ठाहे सघंदी आहियां ऐं टाइम सां पंहिंजे कमु ते बि पहुची सघंदी आहियां मां हिन प्रोडक्ट मां घणो ई ख़ुशि आहियां थैंकयू